जी कंपास हॉंडा सिटी मिस्टूबिशी फ़ॉरट्रेव फ़र्वारी क्वेटा आई ट्वनटी आई टेन एक्स यू बी सेवन हंड्रेड किया सोनिक किया सेल्टॉस